उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था रोज़गार सम्बन्धी कानूनी मुद्दों का समाधान हमारे एक हर चीज़ की एक जैसे कि कोई भी रोज़गार या कोई भी व्यवस्था तो उसके लिए हमारी सरकार और जो भी केन्द्र सरकार की और उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर एक केन्द्र गठित की है जैसे कि कोई भी स्वास्थ्य होता स्वास्थ्य का विभाग अलग होता है और श्रमिक का काम होता है श्रमिक जितने भी उत्तर प्रदेश में श्रमिक में बहुत लोग आते हैं जैसे टीचर आते हैं स्वास्थ्यकर्मी आते हैं और इन्जीनियर आते हैं डॉक्टर आते हैं सबलोग आते हैं तो इनका अलग लगवाते हैं और इस अधिनियम के तहत हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए रोज़गार और स्वास्थ्य कार्ड के लिए जिसके लिए लेबर लॉ कानून अधिनियम के तहत श्रमिक का आदक अलग अधिनियम बनाया गया है और हर डिपार्टमेन्ट का अलग अलग होता है कि जैसे केन्द्र केन्द्र केन्द्र का एम्प्लॉइ हो तो उसको अलग से उसका अलग देखा जाता है कि किन किन में कितना केन्द्र शासित प्रदेशों में भी कि किया जाता है और राज्यों में भी अलग अलग रूप से तैयार किया जाता है और देखते हैं कि कोई भी कानून व्यवस्था को रोज़गार में लाने के लिए जिसको रोज़गार जैसे कि कोई रोज़गार देती है सरकार तो उसको पहले ध्यान से देखा जाता है कि यह यह आदमी जिसकी नियुक्ति कर रहे हैं आदमी पढ़ा लिखा योग्य है की नहीं है और काबिल है कि नहीं है यह किस लायक है और कौन सा प्रावधान निकालें कि उसको जो भी छोटा या बड़ा जो भी जैसे कि छोटे छोटे शहरों से लेकर जैसे जिला अस्तर चाहे तहसील अस्तर चाहे कोई भी अपना सरकारी जितने भी विभाग में थे उसमें सभी लोगों की नियुक्ति करते हैं और कानून व्यवस्था के तहत ही सारी सुविधाएँ हमारी सरकार हमारी सरकार जो है लोगों में उपलब्ध कराती है और स्वास्थ्य और काम करने की इस्थिति जो वेतन पर कोड होता है सबका कोड अलग अलग होता है जैसे कि स्वास्थ्य का अलग होता है और स्वास्थ्य में काम करने वाले श्रमिकों का अलग होता है और डाक का अलग होता है कानून व्यवस्था की अलग होती पुलिस की अलग आर्मी की अलग होती है इसमें देखते हैं तो बहुत से ऐसे फण्ड और ऐसे कानून व्यवस्था जो बनाई गई प्लानिन्ग बनाई गई हैं जोकि अलग अलग और भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे देश के प्रणालियों की इस्थिति को तैयार किया जाता है और हमने वह देख आए हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है यह जैसे कि योगी बाबा के अन्दर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर और जितने भी सरकारी डाक कर्मचारी से लगाकर जितने भी इनके आते हैं चाहे रोडवेज से लगाकर जितने भी इनके अन्दर कानून की व्यवस्था जैसे कि कोई भी कर्मचारी कोई भी व्यक्ति हो सारी उपलब्ध कराया जाता है और ध्यान भी दिया जाता है की किसी भी व्यक्ति का जो हमारे सरकारी इम्प्लॉई हो उसको कोई दिक्कत ना हो उसके परिवार को कोई त्रुटि ना हो भाग्य रूप से अगर नौकरी के तहत अगर कोई व्यक्ति अगर मर जाता है या कोई एक से अचानक घटना घट जाती है तो उसके परिवार को मुआवज़ा दिया जाता है और उसको सरकारी नौकरी भी उपलब्ध कराई जाती है और हमारे देश की सारी सुविधाएँ जैसे कि सरकार कानून व्यवस्था के तहत जितने भी रोज़गार और श्रम सम्बन्धित कानूनी मुद्दों पर है सभी लोग अपना काम सुचारु रूप से करते हैं और कानून के तहत देखते हैं तो इसमें सभी लोग अपना तरह तरह की भूमिका निभाते हैं और जितने भी कानून उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो सरकारी वालों को तो सरकार मुफ़्त इलाज मुफ़्त राशन मुफ्त आने जाने का और जितनी भी सुविधाएँ होती हैं अपनी तरफ से देती हैं जितने भी उनके कर्मचारी होते हैं उनको लाभ देती है जैसे कि कोई भी सामान खरीदने भी जाते हैं तो कैन्टीन सुविधा भी जगह जगह जैसे जैसे लोग रहते हैं उनको उपलब्ध कराती है और स्वास्थ्य में स्वास्थ्य में जैसे कि तमाम स्वास्थ्य जहाँ उनको जगह जगह ज़िले ज़िले ज़िलों में भेज भेजकर और और उनको नौकरी जैसे भी उनकी नियुक्ति होती है रहने खाने और सबकी व्यवस्था अलग करते हैं और उत्तर प्रदेश की जो भी इस समय सरकार है वह थोड़ा सा इस समय बेरोजगारों और रोजगार का सर सम्बन्धी पर बहुत ध्यान दे रही है क्योंकि जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता की जो सुविधा है जनता की सुविधा है वह ठीक से मिल नहीं पाती क्योंकि हर राज्य से यहाँ अधिक जनसँख्या में लोग हैं और अधिक से अधिक लोग बेरोजगार हैं इसीलिए सर सरकार सरकार इसमें सरकार का प्रथम मुद्दा है कि सरकार किसी भी कानून व्यवस्था से रोजगार और श्रम सम्बन्धी जितने भी श्रमिक होते हैं जैसे गाँव में नरेगा चलाकर जितने भी श्रमिक और कर्मचारी और गाँव के छोटे अस्तर के लोग होते हैं गरीब बूढ़ों को नरेगा के तहत पर डे काम कराकर गाँव का ही काम कराकर उनको पैसा देती है और तनख्वाह देती है और जितने लोग हैं बड़ बुजुर्ग होते हैं उनको वृद्धा पेन्शन और तमाम सुविधाएँ और जितने भी राशन राशन होता है सबकुछ उपलब्ध कराते हैं और देखते हैं कि अच्छे समय पर यह लोग काम करते हैं कि नहीं यह गरीब हैं इनका कैसा चल रहा है कि नहीं है स्वास्थ्य लगाकर तमाम सुविधाएँ देते रहते हैं इसीलिए सरकार हमारे इस समय वह सरकार का जो उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी हैं यह चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं थोड़ा सा अपने कानून व्यवस्था को देखते हुए रोज़गार और सर सम्बन्धियों को देखा जाता है कि इस समय बेरोज़गारी हमारे देश में बढ़ रही है इसलिए रोज़गार देने के लिए सरकार ने कई कई प्रकार की कम्पनियाँ और कई प्राइवेट और कई इस्किल कम्पनियाँ जैसे कि अमूल दूध वाले चाहे इस्किल इण्डिया के तहत बनाई चाहे कोई बकरी पालन चाहे भैंस पालन चाहे गाय पालन चाहे जितने भी ऐसे छोटे छोटे गाँव वाले से लगाकर जो भी जो भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं सरकार हमारी मुहैया करा रही है कि लोग अपना धन्धा पानी जो भी करें चार पैसा आए सब लोग कमाएँ कोई घर पर बैठे नहीं सब कमाए अगल बगल जो भी वैकेन्सी है सरकार निकाल रही है चाहे टीचरों की चाहे जो भी है लोग उसमें लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि इससे काम बढ़ रहा है तो इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक और सबका कोड और सबके काम के हिसाब से वेतन फिक्स की है और हर महीने हर महीने के एक दो तीन तारीख़ को सबका वेतन जो है वह अपने काम और पद के अनुसार उनका पैसा उनके एकाउण्ट में आ जाता है प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो सबको समय से पैसा देने के लिए एक प्रणाली और एक लेबर लॉ के तहत एक अच्छे अधिनियम के तहत अपना काम कर रहे हैं